हॅलो सर स्वागत रेस्टोरंट न्ही हांव रुक्मिणी प्रभू उलयतां हांवें पंचवीस तारके दोन बिरयानी घेतिल्ल्यो तेजे म्हाका बील मेळना सो मातशें म्हाका उपकार करून तें बील मातशें दिया म्हाका फायलीक लावं जाय